रोस पापड सान्नां शीत कडी भजीं खीर सोलकडी उसळ पुरयो पातळ भाजी पांव कांकोण पोळी लिंबाचें लोण गोड लोणचें खाजें जलेबी शिरवोळे बेसन लाडू रव्याचे लाडू सोयेचे लाडू मुगाचे लाडू चिरमुलेचे लाडू पायस पंचखाद्य पुलाव भाजी भाजले भाजलेले बांगडे रेशाद बांगडे शा रोस आमलेट ऑमलेट उकडलेले तांती तांदळाचे लाडू खीर सोजी हळसाण्याची उसळ शांगांचें आमट तीख तिसऱ्यांचें सुकें कुल्ल्यांचें धबधब धबधबीत कोण चोपाटी थापलेली बाकरी मुघाटी भेंड्याची भाजी सोजी शेवयो आळेची भाजी मोदक नेवरे शंकरपाळी लाडू चोकरे पापड लोणचें

समोसा बटाटवडे बटाट्याचीं कापां भेल बॉल किसमूर सालद सुंगटांचें दांगर मोरी मोरीचें मटण कुल्ल्यांचें हुमण म मैसूर पाक गुलाब जामून दोणे पातोळे इस्वण भाजलेले सुकें फोव तीख फोव बटाट फोव फोंडणेचे फोव वालीची भाजी मुळ्याची भाजी पेज तोर खारें बन्स चव्वीज चवळ्यांचो रोस हालवो शंकर पाळी शिरो साकरभात बटाट्याची कापां निरपणसाचीं कापां पणसाची भाजी पोपायेची भाजी हालवो भजी दाळ शिणाण्यांचे तोणाक दुद्याची भाजी पेडे